دلی میں تفریح کے لیے بہت سے مقبول اور دلچسپ مقامات ہیں لال قلعہ مغل دور کا شاندار کلعہ ہے قطب مینار دنیا کی سب سے اونچی اینٹ کی مینار ہے ہمایوں کا مقبرہ مغل تعمیرات کا بہترین نمونہ ہے انڈیا گیٹ شہیدوں کی یاد میں بنا ہوا خوبصورت عمارت ہے راج گھاٹ مہاتما گاندھی کی سمادھی ہے